हेल' आब' मा खालामदों ए ओइ आब' आं नोंसिनिथिं थांनो नागिरदों काजलगावनिफ्राय नोंसिनि लामाया बोरै थांनांगौमोनलाय

बेंटलजों साहा दावखोनांगौ ओमफ्राय गारि मोनगोन ना मोनाथाय ए ओमफ्राय बेसे बेसे ए ए ए ए औ ओमफ्राय बाहाराफ्राबा बेसे लायो थ्रिस थाखा लायो ना थांनो ओंखारदोंमोन आं लामाखौसो नोंसिनिथिं औ संहैनो रोंगोन ना रोङा नै आं थांनो ओंखारगासिनो दङ काजलगावनिफ्राय औ औ गारिफ्राथ' मेरलाखा ना मोनखायो ए बाहराबा बिसिबां लायो बाहाराया बिसिबां लायो होनदोंमोनलाय

आइफवालि दालां होननांगौ ने नोंसिना लामानि बबेथिं होनदोंमोनलाय लामानि सान्जा ने ए नुहुरखायो नामा नोंसिनि न'खौ लामानिफ्राय ए

आं थांनो ओंखारगासिनो दं नै आं नोंखौ दा मोनहैबा फन हरगोन दे नोंसिनि लामाखौ आङो माबायाबा मा होनो बेखौ दा आब'आ मा खालामदों होनदोंमोनलाय ए होनबालाय आब' दोननोसै ना मा

दोननोसै दे आब' दे